ہندوستان میں کئی سرکردہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی ہے ہر جماعت کا اپنا نظریہ منصور اور قیادت ہوتی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور حکمران جماعت ہے موٹو سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی کے ساتھ سب کا تامول سرکردہ شخصیت نریندر مودی موجودہ وزیر اعظم جو مضبوط قیادت اور قومی سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس یہ بھارت کی سب سے پرانی پارٹی ہے جس نے آزادی کے بعد طویل عرصے تک حکومت کی موٹو سماجی انصاف سیکولرزم اور جمہوریت کی بقاء سرکردہ شخصیت راہل گاندھی جو نوجوان قیادت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں عام آدمی پارٹی دہلی اور پنجاب میں مقبولیہ پارٹی بدعنوانی کے خلاف نکلی موٹوں صاف سیاست عام شہریوں کے لیے حکومت سرکردہ شخصیت اروند کیجریوال دہلی کے وزیر اعلیٰ جو تعلیم صحت اور پانی جیسے مسائل پر کام کرتے ہیں ترنمول کانگریس مغربی بنگال میں مضبوط اثر رکھنے والی جماعت موٹو بنگال کے مفادات کا تحفظ سرکردہ شخصیت ممتا بینرجی وزیر اعلیٰ جو مرکز کی پالیسیوں کے خلاف سخت موقف رکھتی ہے ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے تمل ناڈو دونوں ریاستی جماعتیں ہیں جو جنوبی بھارت میں نمیاں کردار ادا کرتی ہیں موٹو تمل ثقافت کا تحفظ سماجی انصاف سرکردہ شخصیات ایم کے اسٹولًن ڈی ایم کے اور سب کا لیڈر جیا لتا اے آئی اے ڈی ایم کے